हमारे घर में तो यह खाना बनता है तो जैसे कि खाने में किसी को ज़्यादा मीठा पसन्द होता है किसी को हल्का पसन्द होता है तो हमारे जैसे कि पति जी हैं तो उनको जैसे कि मीठा नमक पसन्द होता है ज़्यादा मिर्च नहीं पसन्द होती है हमको तो ज़्यादा जैसे कि नमक थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए तो हम ज़्यादा ही करके ले लेती हूँ हमारे बेटे को भी नॉर्मल जैसे कि नमक पसन्द है ज़्यादा मिर्च नहीं पसन्द है और बेटे को तो ज़्यादा मीठा पसन्द है लेकिन पति को तो ज़्यादा मीठा नहीं पसन्द है और खाना बनाती हूँ तो नॉर्मल बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में सब ज़्यादा जैसे चटपटा खाना किसी को नहीं पसन्द होता है और हमको तो भी खास करके भी ज़्यादा पसन्द नहीं होता है हल्का ही हल्का ही मिर्च हल्का ही खाना हमलोग को पसन्द होता है ज़्यादातर के हमलोग को ज़्यादा जैसे कि फ़ालतू चीज़ें हमलोग को नहीं पसन्द होती हैं इसलिए हमलोग नॉर्मल खाना बनाते हैं नॉर्मल खाते हैं और जैसे कि घर में जैसे हल्का मिर्च हल्का मीठा यही सब पसन्द करते हैं नॉर्मल खाना बना करके हमलोग खाते हैं और कोई विशेष जैसे कि ज़्यादातर कि हमलोग फ़ालतू चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं इसलिए हमलोग नॉर्मल ही खाना बनाते हैं नॉर्मल खाते हैं और और कोई ऐसा जैसे कि फ़ालतू चीज़ें हमलोग नहीं यूज़ करते हैं